मा ख'बायआ देरस' होनदों मोनदां ख'बायआ गंनै दङ ओमफ्राय जेखाइ गंसे दङ हा जेखाइआलाय दामानि माथो हाथाइआव दुइस' थांदों बारा जायो फैनानै नायफैदो नों उनाव दाम खालामलायनिसै

मोजांहाय खाबाय गुना खाजोबखानाय खा दे नों दा दसे थानानै फैबानो जाबाय खबाइआ गंनै दङ दाहाइ ला दा बासिनानै लांफैदो जायखिजाया खबाइजों जेखाइजों बबेखौ लाङो दा नों फैसाखौ जगार खालामनानै लांफैबानो जाबाय जेखाइखौ दुइस'नि फानदोंमोनलै दाख्लै हाथाइआवबो ओमफ्राय लां लांफैमारो ना मायो

दाहाय जायखिजाया माबानानै दाम खालामलायनानै लांफैदो मोननैनि मोनथाम जायखिजाया मोनथामजों बेसेबां जायो आंथ' दामखौ होनखाबाय नोंनोनो देरस' होननानै हा औ दैया रानखाबाय ना लां दा लांफैदो दाम खालामनानै बेखौनोथ' दा गावनाव जायखिजाया गावनाव सोंनानै दामखौ खालामनानै लांफैबानो जाबाय आरो बाहाय हा दे बेखौनोथ' दा लांफैदो होनदों दाम होलायनानै दाम मिलायनानै मा औ